म्हज्या कडेन भलायकी जतनाय विमो आसा आयज पर्यंत हांवें तो वापरूंक ना आनी म्हाज्या फॅमिलींतल्यान म्हज्या कुटुंबांतल्यान खंयच्याच वांगड्यान तो वापरूंक ना